हेलो हँ खुश रहू काम तऽ खेती करै छी सबजीके सबजी लेबै से अच्छा सबजी सीम आर छै परवल छै भिंडी छै करैला छै कदीमा छै की कहै छै आओर कैँता छै बोरा छै टमाटर छै हरा सबजीसभ छै आओर की अथि हुण्डे खरीदनाइ हइ की खाली बोरा लेनाइ हइ की यानि एकहक किलो दू किलोके लगेनाइ यए अच्छा अच्छा ओऽ ओऽ आँय खादो आरो ओहो सबजीमे डालय लए ह्म्म ह्म्म छै कि सभ किछु ठीके छै ठीकै छै आबह स्नान पूजा करि कऽ आबि जायब लै लेल खेतपर

आयब ने लै लए अच्छा मगर दाम जे रेट छै उएह रेटमे लै लए पड़त रेटो करि लिअ रेट सबजीके जे छै से ओना बिकै छै बजारमे पच्चीस टके झिङ्गा पच्चीस टके भिण्डी बीस टके परवल चालीस आम सए टके ह्म्म लगेनाइ छै तऽ छै बिओ रखै छियै दस टके छै पच्चीसके पैकेट अच्छा ह्म्म ठीक छै हँ सभ बढ़िआँ छै अहाँके ठीक ने ठीक छै आओर बढ़िआँ